हाँ उज्जैन जिले में हमारे यहाँ स्थानीय तौर पर उज्जैन जिले में आस पास के क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं सरकारी तौर पर और उसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएँ रहती हैं वो सामाजिक संस्थाएं पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं और कई चुनौतियाँ भी इनमें आती हैं उनमें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है कहीं कहीं कहीं मौसम के हिसा हिसाब से या उनके आसपास के जो रखरखाव के हिसाब से या कोई फसलों के कटाव या फिर कोई ऐसा कुछ ऐसा कुछ या फिर मौसम की मार या कोई जहरीली हवा प्रदूषण या आसपास के जो क्षे जो आसपास के जो नाले गंदे नाले हैं या कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें निकलता हुआ धुआँ है या जहरीली गैसे हैं तो इस परस इससे संसाधन पर्याप्त संसाधन नहीं हो पाते हैं तो कभी कभी सामना करना पड़ता है लेकिन उसके संरक्षण के लिए चुनौतियाँ तो आती हैं लेकिन उन प्राकृतिक प्रकृति की रक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा अच्छे कार्य करने होंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे तो जो पर्यावण से हमारा जीवन है पर्यावरण से हमारे जीवन के निर्भरता है इसलिए हमें मिलकर एक साथ करके इस चुनौतियों को निपटना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर विचार करके आगे बढ़ना होगा